जय झूलेलाल सभिनि खां पहिरों त मां इहो चवंदमि कहिड़े बि कम लाइ महिनत सभिनि खां पहिरीं आहे महिनत जे आहे त सभु कुझु आहे पोइ सफलता इहा किथे न वञणी आहे ऊंचाई तंहिं करे हीअं जीअं असांजे इते मसाल्हनि जो ई कमु कंहिं शुरू कयो त किचिन जा मसाल्हा जेके पवंदा आहिनि सभु यूज़ थींदा आहिनि वापिराईंदा आहियूं असां जेके त उन्हनि खे ई वठी करे ॿिनि ॼणनि शुरू कयुनि कमु त पूरी ईंमानदारीअ सां पूरी सफ़ाई सां स्वच्छता सां त उन जी सफलता किथे दूरि कान्हे की उन्हनि खे सफलता ज़रूरु मिलंदी आहे ऐं अहिड़ा अॻे घणे ई माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे तरीक़े सां कमु करनि था ऐं सफल थियनि था जय झूलेलाल